आंनि मोजां मोनसिननाय मेथाइनि रोखोमा जाबाय माहारियारि मेथाइ जायखौ नेसनेल सं होनानै बुङो मानोना माहारियारि मेथाइ होन्ना बुङोब्ला जोङो मोनसे हारिनि मेथाइ ओह जे मोनसे हारिखौ लानानै जे हारिनि सुखु दुखु ओह जारिमिनफोरखौ नायनानै सुजुनाय जायो आरो बे हारिनि सुखु दुखुखौ नायनानै रोजाबनाय मेथाइनि देंखोया जोबोद मिलौदो जायो ओह आंखायनो आंनि मोजां मोननाय मेथाइया जाहैबाय माहारियारि मेथाइ जाय हादरनि एबा हारिनि गासै जारिमिनफोरा बे माहारियारि मेथाइयाव हाबनानै थायो आरो बे मेथाइनि गेजेरजों जोङो गासैबो बे हारिनि जाबोनाय जाथायफोर एबा जारिमिनफोर बेफोरखौ जोङो हमदांनो हायो आरो मिथिनो हायो बिनिखायनो आङो माहारियारि मेथाइखौनो बांसिनै मोजां मोनो